بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ نوزادہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول ملے اور وہ غیر صحت مند حالات کی وجہ سے بیمار نہ ہوں کیوں کہ نوزادہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں ان کے ناک اور ان کی کان بہت معصوم ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس زیادہ شور شرابہ نہ ہوں ان کے آس پاس گندگی نہ ہو اور اسی طریقے سے ان کے بستروں کو اور ان کے کپڑوں کو روزانہ بدلہ جانا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں اور انہیں کسی بھی قسم کی بیماری نہ لگے کیوں کہ چھوٹے بچے کی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ان کا گاہے بگاہے اور کبھی کبھی چیک اپ بھی ضرور کرانا چاہیے تاکہ ان کی صحت مستقل برقرار اور صحت مند رہے جس سے وہ بچہ تندرست اور توانا رہتا ہے اور ان کی زندگی اچھی رہتی ہے اور وہ بچہ بہت پیارا رہتا ہے